जय झूलेलाल दादा मूंखे मुंहिंजो परिवार सां गॾु महाबलेश्वर वञिणो आहे इनजे लाइ मूंखे गाॾी खपे गाॾी जी कंडीशन सुठी हुजणु खपे गाॾी एसी वारी हुजणु खपे असां सूमरु असां सूमरु ॾींहुं महाबलेश्वर लाइ निकरंदासि ऐं विसपति ॾींहुं असांजी वापसी थींदी तव्हां कंहिं अघि सां गाॾी ॾींदा अ ऐं तव्हांखे पंज हज़ार रुपिया एडवांस ॾेयां थी पंज हज़ार रुपिया हुतां अची करे पोइ छा अघि थींदो ॾिसी वठंदासि असां मां असांखे महाबलेश्वर में साइड सीन बि ॾिसणा आहिनि गाॾी